असांजे सूरत जहिड़े डिस्ट्रिक में नौकिरी वारा बि आहिनि त धंधे वारा बि आहिनि त ख़ुदि जो मैनीफेक्चरिंग ट्रेड वारा बि आहिनि नौकिरी वारा छा आहे डेली डेली कमाईंदा महीने में जेकी सैलेरियूं अचनि थियूं उनजो बजट प्लान ठाहे करे सैलेरी पूरियूं थियूं थी वञनि धंधे वारा छा आहे की कॾहिं धंधो हले थो कॾहिं न थो हले सीज़न जे हिसाब सां बि हलंदा आहिनि ऐं जेकी मेनुफेक्चरिंग आहिनि उहे ख़ुदि जा कपिड़ा टेक्स्टाइल ठाहींदा आहिनि वरी उनखे सेल कंदा आहिनि त मेनुफेक्चरिंग वारनि खे वधीक प्रॉफिट आहे जेकी जीअं हाणे कोरोना आहियो वॾी वॾी कंपनियूं फ्लॉप थी वियूं त उन्हनि में जाम माण्हुनि जी नौकिरियूं हली वियूं त उहे बेरोज़गार थी विया हुआ ऐं जंहिंजो बिज़निस हुओ त उहे लॉकडाउन में थोरो खोलींदा हुआ ऐं थोरो बंदि कंदा हुआ ऐं कोरोना जे टाइम जे अनुसार हिसाब सां हलंदा हुआ ऐं ड्यूटी पीक हवर्स में हलंदा हुआ सुबुह जो टे कलाक शाम जो चारि कलाक हीअं करे खोलंदा हुआ सॼे ॾींहं में पंज छह कलाक त उन्हनि में जेतिरो बि हुननि जो धंधो थियो ऐं कोरोना में नौकिरी वारा त घर ई वेठा हुआ कोई कोई कंपनी सैलेरी भरे ॾींदी हुई कोई कोई कंपनी सैलेरी न बि भरे ॾींदी हुई ऐं कंहिं कंहिं कंपनी बंदि थी वियूं त माण्हूं ॾाढो बो बेरोज़गारु थी वियो ऐं जीअं कंहिंखे गॉरमैंट जॉब आहे त गवरमेंट जॉब परमानेंट हूंदी आहे ऐं गवरमेंट जॉब में रिटायर थियनि खां पोइ बि पेंशन मिलंदी आहे ऐं जेके बिज़नेस वारा आहिनि हुननि जो कॾहिं हले थो कॾहिं नथो हले ऐं डेली बिज़निस वारा बि जंहिंजो बिज़नेस पुराणो आहे उन्हनि जो बि नयो नयो सेट थियण खां पोइ बि हले हलंदो रहंदो आहे